हैलो हँ हँ बोलू हँ हँ

छओ बजे सँ कय बजे लए छओ बजे सँ कय बजे लए

हँ जाइ छी

हूँ बोलू अच्छा तऽ ओहिमे ओ ग्राउण्ड सबमे तऽ बढ़िऑं ई होइ के चाही ने की जैसे पूर्णिया शहर भऽ गेल तऽ पूर्णिया शहर मे दोसर दोसर शहर के भी सब आबै देखै बन्हिया से अच्छा से अच्छा से अच्छा बन्हिया बनाबै के की लोकके भी देख के अच्छा लगे की लगलै की हँ की छोटा छोट मोट शहर मे भी बढ़िऑं ग्राउंड है दोसर दोसर शहर के लोक भी हियाँ आबै छै देखे लेल

अच्छा तऽ ओ है गेल तऽ पूर्णिया जिला मे भी बढ़िऑं सँ बढ़िऑं